म्हाराज में इस ऐप्प परा इक चार्जर मंगाया ओह् बेकार बेकार निकलेआ ऐ पता गै निं लग्गेआ भाई चार्ज लाया फोन ओह् चार्ज गै निं करै में मरी आ बलगी बलगी इ'न्ना टैम वेस्ट होएआ मेरा मीं समझ निं आवै अ'ऊं करां केह् इसी देआं दूआ लैं भरोसा गै उट्ठी गेआ नुआढ़ै उप्परा के ऑनलाइन चीज लैं जां कुसै दकान उप्पर जाइयै चीज लैं मीं समझ गै निं आवै प्ही में बड़ा कन्फ्यूज़ होएआ प्ही में इक स्याने बंदे दी सलाह् लैत्ती उ'न्नै आखेआ हट्टियै गै लेई लै कि ऑनलाइन केह् पता होंदा केईं बारी गलत चीजां बी निकली जंदियां प्ही में ऑनलाइन लैना गै छड्डी ओड़ेआ प्ही मन गै निं कीता उत्थै लैने दा भरोसा गै उट्ठी गेआ उत्थां प्ही में दकानै परा चार्जर लैता ओह् बी ओह् बी निं शैल निकलेआ बिंद बी